हँ दरवाजे पर हम करै छी चारि बजे उठलहुँ सभ करैत धरैत आ बस पन्द्रह मिनट बीस मिनट तक जोग केलहुँ हम बुझलहुँ हम अपन दरवाजा पर करै छी आओर हम बच्चा सभ एगो दूगो एलैनि तऽ साथमे केलैनि आ नहि एलैन तऽ हम असगरो अपन जोग कऽ लै छी